में ज्यादा ते नीं बट कोई तिन चार जां चार पंज ते जात्तरा जरूर कीती दी होनियां कुछ ना कुछ मेरी जेह्ड़ी हाबी ऐ बिज़नस ऐ जां स्पोर्ट ऐ दोनै दे रिलेटड में ज्यादा नेईं चार पंज बारी जात्तरा कीती दियां कि बिज़नस आस्तै साढ़ा ट्रिप होंदा नीं ते उर्दू रिलेटड ट्रैवल ट्रेड फेयर होंदा ओह्दे आस्तै दिल्ली मुम्बई कलकत्ता जां इद्धर उद्धर हर जगह् मैं ट्रैवल कीता होर बड़ा कुछ उत्थै सिक्खने गी मिलेआ कि कि'यां जेह्ड़े बड्डे शैहरें जेह्ड़े होटल न कि'यां अपने आप गी मार्केट च प्रजेंट करदे ओह् कि'यां अपने आप गी एह्दे च लोकें च अपने आप गी कि'यां प्रजेंट करदे ओ होर अस जियां छोटे टाउन च रौह्ने आं होर साढ़ी जेह्ड़ी सोच ऐ जेह्ड़ा नज़रिया ऐ एहदे रिलेटड बिजनस रिलेटड ओह् किन्ना पिच्छे ऐ एल्लै होर ओह् लोक इस इंड़स्ट्री दे होंदे होई बी ओह् कि'यां किन्ने पाॅलिश तरीके कन्नै अपना जेह्ड़ा बिज़नस ओह् करा दे सारा ओह् सब उद्धर जाइयै असेंगी सिक्खने गी मिलेआ फिर असें कोशिश कीती कि ओह् सारी चीजां जियां ओह् करदे न उस तरीके कन्नै थोह्ड़ा होर अच्छे तरिके कन्नै अस कि'यां करचै ते असें कोशिश कीती होर साल दो साल तिन चार साल जब तक अस ट्राई कोशिश करदे रेह् ओह्दे च अस थोह्ड़ा बोह्त कामयाब बी होए होर इयौ जेह्ड़ा ट्रैवल ऐ इयै जात्तरा जेह्ड़ी स्पोर्टस रिलेटड कीतियां कुतै मैच खेलन गे जां कुतै जेल्लै अच्छी टीम कन्नै कुदै साढ़ा मैच पेआ बाहर जाइयै इंफ्रास्टरक्चर दिल्ली दे बच्चें गी मिलदा दिल्ली दे लोकें गी मिलदा खेलने आस्तै जिन्ने स्टेडियम उनेंगी मिलदे जिन्ने कोच उनेंगी मिलदे साढ़े जम्मू च इद्धर इन्नी सपोर्ट इन्नी नेईं ऐ ऐह्ले खिलाड़ियें गी लेकिन जेल्लै असें जिसलै उद्धर जाइयै दिक्खेआ कि उंदा खेलने दा लेवल जा ओह् केह् ऐ फिर असेंगी लग्गेआ कि नेईं असेंगी अल्ले काफी ज्यादा प्रैक्टिस दी जरूरत ऐ इत्थै अपनी स्टेट च बापस आइयै फिर लग्गेआ नेईं भई प्रैक्टिस करनी चाहिदी ऐ ज़्यादा खेलना चाहिदा होर कोच बी होना चाहिदा फिर असैं उयै चीजां अपनी जेह्ड़ी एड़मिनस्ट्रेशन ऐ उं'दे अग्गें बी रक्खियां के मसलन जियां दिल्ली भई एह् एह् चीजां असें दिक्खियां उद्धर खिलाड़ियें गी मिलदियां अगर अस चंढीगढ़ गे असें ओह् उनेंगी सनाया कि उनेंगी एह् एह् चींजां मिलदियां ते ओह् सारी चीज़ां जिसलै असें मैनजमैंट गी सुनाइया इत्थैं आइयै ते ओह् सारियां ते नेईं बट कुछ इक असेंगी मिलियां जियां कटरे अज्ज साढ़े कोल इक फुटबाल दा स्टेडियम ऐ ओह् मिलेआ असेंगी जियां टैनिस दा कोर्ट ऐ जेह्ड़ा अस सोची नीं सकदे कि कदें मिलना असेंगी ओह् मिलेआ आर्चरी दी गैलरी शूटिंग रेंज दित्ती उनें एह् सारी चीज़ां उत्थै कोचिस बी मिले ते हून बच्चे कटरे दे जेइयै आलॅम्पिक्स च जां वर्ल्ड चैमपियनशिप च जेइयै ब्रांज़ मैडल जित्तियै लेआए जेह्की बड़ी बड्डी चीज ऐ तुस अगर ट्रैवल करदे ओ तुस बाहर जंदे ओ जेल्लै ते एह् सारी चीज़ां तुसेंगी सिक्खने गी मिलदियां कि भई बाह्र बच्चे किन्ने कम्पेटेटिव न होर किन्ने ज़्यादा ओह् तेज़ न स्पोर्टस जां कोई बी हाबी तुस आखगे जेह्ड़ी थुआढ़ी जेह्ड़ी तुस बाहर जाइऐ दिक्खगे उद्धर बाहर जादा ऐक्सपोज़र ऐ उनेंगी ते एह् सारा तुस बाह्र जेल्लै ट्रैवल करदे ओ जात्तरा करदे ओ ते तुसेंगी सिक्खने गी मिलदा जेह्ड़ा असें बी सिक्खेआ होर मिगी लगदा ऐ कि हर खिलाड़ी ने एह् सिक्खेआ होना अपने जिंदगी च कुसै न कुसै मोड़ उप्पर जरूर सिक्खेआ होना